सोलोंथाइ खान्थिनि सोमोन्दै बुंनो सानोदि सोलोंथाइआ सुबुंनि जिउआव गोबाङैनो लोब्बा गोनां आरो नांथारगौ जानाय गोनांथि बियो सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुंआ जिउआव दावगालांनो हाया आरो गावनि जिउखौ आबुङै फुरायै खालामनो हाया मानोना सोलोंथाइआ ओरैबायदि मोनसे लोब्बा गोनांदि जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो सोलोंथाइ गैयाबोला ओरैबायदि जायोदि जोङो जेखौबो मोनथिनो हाया आरो बुजिनो हाया आरो हमदां हाया आरो गियानफोरखौ मोननो एसे गोब्राब जायो बेनिखायनो सोलोंथाइआ सुबुंनि जिउआव जोबोरैनो गोनांथार सोलोंथाइ नांगौ जायोखायनो जोङो सोलोंसालियाव थाङो गामि ओनसोलाव जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै आरो जौगानाय बिबुंथियाव लाबोनो थाखाय सरकारा जोंनि बे गामि ओनसोलाव स्कुलफोर स्कुलफोराव मोजाङै फोरोंगिरि हरनांगोन आरो गोबाङैनो फोरोंगिरिफोरा एक्सपिरियेन्स आरो बुजिनाय आरो बुजायनो रोंनाय आरो जोंनि बे गामि ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरा गोबाङैनो बाथ्राफोरखौ फोरमायना होनो हानाय आरो बुजिनो हानाय आरो फरायसाफोरजों थानानै गोरोबनो रोंनाय आरो फरायसाफोरनो मोजाङै गियान होनो रोंनाय फोरोंगिरि सायख'नानै हरनांगोन आरो मोनसे गामियाव खमेसेयै गंसे स्कुल फाथिनानै होनांगोन जुदि गामि ओनसोलफोराव मोनसे गामियाव मोनसे गामि बिदिनो गोबां गामि ओनसोलफोराव जुदि